بچپن میں سفر میرے لیے خاص تجربہ ہوتا تھا ہم عام طور پر گاؤں نانی یا دادی کے گھر جاتے تھے اس وقت بس اور ٹرین ہمارے عام ذریعہ سفر ہوا کرتے تھے بس کے سفر میں راستے بھر گانا سننا اور کھڑکی سے باہر دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ٹرین کا سفر سب سے زیادہ یادگار ہوتا تھا کھانے پینے کی چیزیں باہر کا نظارہ بہت دلچسپ ہوتا تھا سفر کے دوران اسٹیشن پر اترنا چائے یا سموسہ کھانا یاد آتا ہے